वर्तमान समयमे हम एकटा समस्यासँ परेशान छियै कि साहूकारसँ लेल ऋण छियै तऽ किछु कारणसँ ओकरासँ ऋण लेल रहियै किछु काज रहै ओएह काज खातिर जे ऋण लेलियै तऽ ओकर छै कि ब्याज छै सब केओ अपन अपन राशिके ऊपर डिपेंड करै छै कतेके लेलकै यऽ दू परसेंट चारि परसेंट पांँच परसेंट छओ परसेंट अपन अपन ब्याज निर्धारित होइत छै आओर जे दै बला छै आ जे लै बला छै दुनूके बीच आपसी सहमति भए गेल कि एते टाकामे बियाज लगत अहाँकेँ आ एतबे दिनके लियऽ बियाज एते दिनके समय लेलकै कि एते दिनमे हम पैसाके पूर्ण भुगतान अहाँकेँ कए देब और बियाज तऽ खैर दै पड़त मूल अगर देरो होइत छै तऽ बियाज समय पर चुकबै खातिर तऽ इएह समस्या छै अभी के समयमे कि समय पर पैसा नहि दए सकै रहल छी किछु कारण छै हम डेढ़ तरहकऽ समस्या आबि गेलैए तऽ एहि समस्यामे इहएसँ समस्या उम्मीद केने छियै कि जल्दसँ जल्द एकरासँ निपटायके समय पर अपन पैसा दए दी आ शेयरो एकटा चीज सेहो छै कि शेयर मार्केटमे भी नुकसान पूर्ण ज्ञानके जानकारीके आभावमे नुकसानो होइत छै कतहुँ उछालो होइत छै कतहूंँ घाटा होइत छै तऽ एहि दोनोमे छै कि अपन अपन ई लए कऽ छै